सो हय म्हजे कडेन एक पॅट आसा कुत्रो म्हणजे डोग कुत्रो एक इम्पोर्टंट पॅट आसा कित्याक ते दिसपाक खूब बरे आसा ते घराचें रक्षण करता आनी तुका कोण टायम पास करपाक कोण ना जाल्यार ते खूब बरे आसता तुका टायम पास करपाक तांचे वांगडा तूं भायर वॉकाक वचूंक शकता ताचे वांगडा खेळूंक शकता आनी ते खूब फ्रेंडली आसता कोणूय सपोझ घरांत आयलो जाल्यार ते व्हडल्यान भोंकता कित्याक तातूंत तुका कळटा की कोण तरी आयला घरा कडेन सो तुका एलर्ट करतात ते तांच्या वांगडा रावतकच मन प्रसन्न जाता खूब बरें दिसता तशेंच तांच्या वांगडा तूं उलोवंक शकता जेन्ना कोण वांगडा आसना तेन्ना तूं उलोवंक शकता तांच्या कडेन तांच्या वांगडा रावन तूं खूब शांत जाता पीस मेळटा तुका